हम जे कहबे तऽ हमरासभ के हम पर्सनल जानवर दू प्रकार के रखने छी मुख्यत गाय रखने छी हमरा सबके जे छै से गायके बड़ा प्रेमी लोक छी तऽ हम दू टा गाय रखने छी जे साहिवाल नस्ल के छियै आ ओहि गाय के नाम जे छै से हम सुरभि राखने छी अऽ एकटा हम कुक्कूर राखने छी जे कुक्कूर के नाम हम जे छै से विक्की राखने छी आ ओकर पालन पोषण जे छै घरमे जे हमसभ भोजन करै छियै चावल दालि सब्जी यऽ रोटी दालि तऽ ओ जे छै से कुक्कूर ओ के देल जाइ छै आ गाय जे छथिन ओ गाय के मुख्यरूप सऽ हमसभ चारा के नाम पर पशु आहार एगो आबै छै किसान ओ किसान बाइपास दै छियै आ प्लस गेहूँके भुस्सी आबै छै ओ भुस्सी जे छै से हुनका खुआबै छिअनि आ ओ अच्छा रूप से जे छै हमरा ओहिठाम रहै छथिन आ नीक दूध दै छथिन